میرے خیال میں فوٹوگرافی كے لیے پبلک بےانتہائی پیسہ خرچ كر دے رہی ہیں كیوں كہ آج كل ایک سے ایک فوٹوگرافر ہوگیے ہیں جو آسمان میں سے كر كر وہ ویڈیو لے رہے ہیں اس كے پیچھے پبلک پیسہ خرچہ كر رہی ہے ہاں مانتا ہوں ٹكنالوجی بڑھ گئی ہے آگے مگر جس كے پاس پیسے نہیں ہیں وہ كیا كرے